हैलो स्विग्गी वाले भईया बोल रहे हैं जी जी अभी मैंने आपके यहाँ पर एक भोजन ऑर्डर किया है जी तो उसका मैंने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है जी जी जी है है लेकिन मेरे पास उसका कन्फर्म दिखा नहीं रहा की मैंने सुनिश्चित हो गया की नहीं पेमेंट पैसा एक बार आप मुझे चेक करके मुझे बता पाएंगे क्या की पेमेंट सक्सेसफुल रहा जी जी जी जी आप खोल लीजिए मुझे बताइए जी जी जी जी यह था निधि नाम से था जी अच्छा जो हो गया है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है भैया धन्यवाद ओके